हमारे क्षेत्र में हो रहे अपराध ग़रीबी नहीं बेरोज़गारी के कारण होते हैं क्योंकि बेरोज़गार इंसान ही ऐसे अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि इंसान की मजबूरी होती है जो ऐसे घिनोने अपराध कराती है इंसान से क्योंकि रोज़गार नहीं होगा तो इंसान को यही समझ में आता है कि ये कर लूँ चैन छीन लूँ किसी का पोकेट मार लूँ इस तरीक़े के अपराध बेरोज़गारी के कारण ही होते हैं